नमस्ते हाँ मैडम तो क्या हो गया उसमें लेकिन आस पास तो कब का मँगाई हैं आप आज ही मँगाई हैं अभी मँगाई अभी मँगाई मतलब देख के कॉल कर रहीं या फिर सुबह का मँगाई थी

रुकिए हम अभी इस्टाफ को फोन करते हैं देखते हैं चेक करवाते हैं क्या दिक्कत हो गया है ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता है कभी तो उसका उसमें सब सब्ज़ी में ही दिक्कत सब्ज़ी में दिक्कत था कि पूड़ी में भी दिक्कत था आपको

नही मैडम नहीं मैडम वह देखिए गर्म या ठंडा कैसे होगा वह ऐसी बात नहीं है हम लोग क्यों ऐसा करेंगे अपने कश्टमर को बिगाड़ अपने कश्टमर को क्यों हम बिगाड़ेंगे ठीक है देखिए आप आप आप लग रहा है अभी पहले आप अभी जब आप लग रहा है अभी पहली बार हमारे यहाँ से ले रही हैं या हमारा रेश्टोरेंट तो नाम से ही जाना जाता है लेकिन नहीं देखिए अरे यह पैसे वाली तो बात ही नहीं है मैडम हमारा मकसद है कि जादे कश्टमर बनाना ठीक है देखिए आपको खाना मिल जाएगा दूसरा पैकेट ठीक है अभी हम पैक करा कर सेंड आप यह बता दीजिए इसमें क्या क्या आपने ऑर्डर किया था बस पनीर और पूड़ी ना ठीक है अभी हम सेफ को देकर ठीक है अगर ऐसी बात है तो हम अभी बनवा के करवा देंगे पैक आपके लिए ठीक नहीं नहीं है मैडम आप जब वह ऑर्डर कीं आपका वह फ़ेवरेट है तो वही जाएगा आपके लिए ठीक है आप वही वही एक बार खा कर दूसरा बार देखिए अच्छा लगेगा तो बताइएगा नहीं बेकार लगा तो ही बताइएगा और वह और कुछ बताइए तो उसके साथ पैक करा देते हैं और मेरे रेश्टोरेंट का एक फेवरेट डिस है वह भी पैक करा दें आपके लिए बाटी चोखा तो नहीं बनता है एक हमारे रेश्टोरेंट का फेवरेट डिस है जिसमें जैसे मिक्स अप करके बनता है उसमें पनीर और सब सब्ज़ी वगैरह मतलब जो ग्रीन वेजीटेबल है सब मिक्स करके आप बना बनता है